हम अपन चित्रकारीमे कार्डबोर्डके प्रयोग करै छियै रङ्ग विरङ्गके कलमके युज करै छियै मार्करके युज करै छियै चित्रकारीके लिए हम चाहे कपड़ा रहै कि कोनो भी कपड़ा रहै कि कोनो भी पेपर रहै सभ चीजकेँ युज करै छियै हम अगर कपड़ा पर युज करै छियै तऽ सुई धागाके युज करै छियै जाकर युज कऽ कऽ हम रङ्ग विरङ्गके हम फुल बनाबै छी ओहि पर जेना मोरके पंख भेल गेन्दाके फुल भेल जे हम टाँगैओमे युज करै छियै आरो अगर हम पेपॉरक युज करै छी पेण्टिंग बनाबैमे तऽ हम रङ्ग विरङ्गके मार्कर वाटर वाटर पेंटके युज करै छियै जाहिसँ चित्रकला बहुत आकर्षण होइ छै रङ्ग विरङ्गके मार्करकेॅं युज करै छियै आरो तऽ चारोतरफ सजावैला नीक विरङ्गक फुल बनाबै छियै ताकि ज्यादा सुन्दर आ आकर्षित लगै चित्रकारी हमर देखैमे